उबेर से बोल रहे हैं जी भय्या तो मैं अपने परिवार के साथ महाकालेश्वर जाने की योजना बना रहा था जी तो मुझे एक सेवन सीटर गाड़ी चाहिए भय्या हाँ तो क्या आप उपलब्ध करा सकते है जी तो आप किराया बता दीजिए अच्छा ठीक है भय्या तो ये गाड़ी मुझे अट्ठारह तारीक़ को चाहिए अभी दो दिन बाद ठीक है भय्या तो आप समय से आ जाइएगा समय हम लोग यहाँ से सुबह निकलेंगे तो आप सुबह आठ बजे के क़रीब अपनी गाड़ी भेज दीजिएगा ठीक है भय्या